جدید دور میں برتن مختلف مواد سے بنائے جاتے ہیں جن میں اسٹینلیس اسٹیل نان اسٹیک المینیم کاسٹ آئرن اور شیشے کے برتن شامل ہوتے ہیں ہر مواد کے اپنے فوائد اور نقصان ہوتے ہیں جن کو میں بین کرنے کی کوشش کروں گا اسٹینلیس اسٹیل برتن پائیدار اور زنگ سے محفوظ ہوتے ہیں یہ برتن آسانی سے صاف ہو جاتے ہیں اور ان میں کھانا جلنے کا امکان کم ہوتا ہے یہ صحت کے لیے محفوظ ہیں اور ان میں کوئی کیمیکل ریایکشن نہیں ہوتا نقصانات یہ برتن گرمی کے گرمی کو یکساں طور پر تقسیم نہیں کرتی جس کی وجہ سے کھانا بعض اوقات یکساں طور پر نہیں پک جا نہیں پک پاتا ہے ان کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے نان اسٹیک برتن میں کھانا چپکتا نہیں ہے اس لیے کم تیل یا مکھن کے ساتھ کھانا پکایا جا سکتا ہے ان کا صفائی کرنا آسان ہے نان اسٹیکس کاٹنگ وقت کے ساتھ خراب ہو سکتی ہے اور اگر خراش لگ جائے تو نقصان دہ کیمیکلز کھانے میں شامل ہو سکتے ہیں انہیں زیادہ درجہ حرارت پر استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کوٹنک کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اسی طریقے سے المونیم برتن یہ ہلکے ہوتے ہیں اور گرمی کو یکساں طور پر تقسیم کرتے ہیں جیسے کھانا جلدی اور یکساں طور پر پک جاتا ہے یہ برتن نسبتاً سستے ہوتے ہیں المونیم میں کیمیکلز کی ریایکشن کا امکان ہوتا ہے خاص طور پر تیزابی کھانوں کے ساتھ خالص المونیم برتن کس کی سطح جلد خراب ہو سکتی ہے اسی طریقے سے کاسٹ آرنگ برتن گرمی کو دیر تک برقرار رکھتے ہیں اور کھانے کو یکساں طور پر پکانے میں مدد دیتے ہیں اگر صحیح طریقے سے سنبھالے جائیں تو یہ برتن انتہائی پائیدار ہوتے ہیں یہ برتن بہاری ہوتے ہیں اور سنبھالنے میں مشکل ہو جا ہو سکتے ہیں نمی کے ساتھ زنگ لگنے کا امکان بھی ہوتا ہے اس لیے انہیں خشک رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے سیرامک برتن غیر زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں کیمیکلز کا خطرہ نہیں ہوتا ہے یہ برتن خوبصورت اور رنگین ہوتے ہیں اور انہیں سیدھا دستر خوان پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے سیرانک کے برتن نازک ہوتے ہیں اور آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں زیادہ درجہ حرارت پر استعمال کرنے سے سیرامک کی کوٹنک خراب ہو سکتی ہے شیشے کے برتن غیر زہریلے ہوتے ہیں اور ان میں کیمیکلز کا خطرہ نہیں ہوتا ہے یہ برتن صاف کرنے میں آسان اور خوبصورت ہوتے ہیں اپوزٹ یہ برتن آسانی سے ٹوٹ سکتے ہیں اور بھاری ہو سکتے ہیں گرمی کی غیر متوازن تقسیم کی وجہ سے ان میں کھانا بعض اوقات یکساں طور پر نہیں پک پاتا ہر مواد کے برتن اپنے منفرد فوائد اور نقصانات رکھتے ہیں اور ان کا انتخاب صارف کی ضروریات اور پسندیدہ پر منحصر ہوتا ہے